تو مجھے پہلے اور اب میں یہ تبدیلی نظر آتی ہے پہلے سب کچھ کافی مطلب صحت مند تھا اب لیکن سبھی چیزیں اتنی زیادہ دوشت ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریا جنگل پہاڑ پہاڑی سمندر دریا مطلب ایک جنگل اب تو دکھنے کو ملتے ہی نہیں ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں جن کی وجہ سے ہریالی بہت کم ہی سے ملتی ہے مطلب اور اب آکسیجن بھی اتنی شدھ نہیں رہی جیسی پہلے رہتی تھی اب سبھی لوگ زیادہ تر گھروں میں ہی رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اب جنگل پیڑ پودھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے تو ہوا دوشت ہوتی جا رہی ہے وایو بھی اتنی شدھ نہیں رہی ہے موسموں میں بھی کافی فرق دکھا ہے گرمیاں بہت زیادہ لگتی ہیں اب پہلے کے مطابق کیونکہ اب فریش ہوا بچی ہی نہیں ہے سبھی لوگ کولر پنکھے اے سیوں میں ہی رہتے ہیں کوئی بھی باہر نکلنا منظور ہی نہیں کرتا ہے